सोनबद्र ज़िले की कुछ स्थानीय कहानियाँ जो जानी मानी हैं वो यहाँ से जुड़ी पहाड़ियों के बारे में हैं कहा जाता है कि सोनभद्र ज़िला यहाँ पे बसाने से पहले यहाँ केवल बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जंगल हुआ करते थे और फिर इस जंगल को और पहाड़ियों को काट काट के यहाँ पे एक नया ज़िला बसाया गया जहाँ पर धीरे धीरे लोग रहने लगे पर फिर भी अभी भी यहाँ पहाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल और उनसे भी बड़ी बड़ी कई सारी पहड़ियाँ अभी तक हैं उन पहाड़ियों से खदान बना के कोयला निकाला जाता है और कोयले का उत्पादन करके यहाँ के पावरप्लांटों को चलाया जाता है